دیہی لوگوں کے لیے اپنے کمیوٹی میں کھیلنے کی بہت اہمیت ہے یہ سرگرمیاں صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کھیل جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے ذہنی سکون اور خوشی بھی کھیلوں سے حاصل ہوتی ہے دیہی علاقوں میں کھیلنے سے نوجوان مصروف رہتے ہیں بڑے اثرات سے دوری بنی رہتی ہے کھیلوں سے باہمی میل جول بڑھا بڑھتا ہے ٹیم ورک اور تعاون کی عادت پڑتی ہے مقامی سطح پر ٹیلنٹ ابھرتا ہے گاؤں کی ترقی بھی مدد ملتی ہے مقامی ثقافت اور روایت کو فروغ ملتا ہے کھیل مقابلے گاؤں کے لوگوں کو جوڑتے ہیں صحت مند تفریح ماحول بناتا ہے اس لیے کھیلوں کو دیہی زندگی کا اہم حصہ سمجھا جانا چاہیے